छोटे व्यवसाय बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं जिसमें जैसे परचून की दुकान परचून की दुकान में जो है हम कम कीमत पर और अच्छा लाभ कमा सकते हैं एवं उसमें हमें किसी और नौकर चाकर की आवश्यकता नहीं होती है तो इसलिए हमको परचून की दुकान विशेष अच्छी लगती है विशिष्ट व्यवसाय के बारे में भी हम भली भांति जानते हैं उसमें हम फल की दुकान खोल सकते हैं एवं हमारे बाल बच्चों को भी हम फल अच्छी तरीके से खिला भी सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं कमाने के अलावा हमको जो है इसको बेचने में भी हम थोक भी थोक के हिसाब से बेच सकते हैं और हमको रिटेलर के हिसाब से यानी छोटे व्यवसाय के बारे में भी हम इसको बेच सकते हैं एवं हमको अच्छी आमदनी और अच्छा मुनाफ़ा भी होता है एवं हमारी सेहत सेहत आदि अच्छी बनी रहती है